दुल्हन को शादी में देने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जैसे उसके रोज़मर्रा की चीज़ें हो गईं खाने पीने की कपड़े हो गए उसको दे सकते हैं आप दहेज में जैसे जो भी उसे अच्छा लगे जैसे रहने के लिए घर दे सकते हैं तोहफ़े में और दुल्हन को आप अच्छे अच्छे अच्छे कपड़े दिलवा सकते है दहेज में जैसे पलंग होता है वॉशिंग मशीन है सोफ़ा वगैरह है घर की जितनी भी ज़रूरत के सामान हैं जिसको वो यूज़ करके अपनी ज़िंदगी आसान बना सकती है वो सब वो सब आप उसको गिफ़्ट कर सकते हैं